जेना इसकुल कॉलेजमे जब भी कोइ कोनो प्रोग्रामके यऽ फिर कोनो कार्यक्रम भेलहुँ तऽ ओकरा लिअऽ तैयारी भेलहुँ तऽ भेलौहँ यऽ फिर एना भी सामान्यमे भी क्लासके व्यवस्था करलो गेलो कि ओहिमे सिखाएल जाइ सिखाबै लऽ जाइ सकै कि केना हाथसँ केना ढ़ेर सारा कला जेनाकि कपड़ाके गुद्दीके ओकरा फूल बनाबै छै कागजके केना फूल बनाल जा केना अपने लकड़ी सभके ढ़ेर तरहके बर्तन बासन बनेलो जाइ ई सभ सिखबै छै कॉलेजमे आ स्कूलमे इसभके व्यवस्था करले जाइ छै सिखाबैके बीच बीचमे एक प्रोजेक्टके लिए देलै जाइ छै ई सभ काम आ जहाँ तक बचपनके यादके बात छै तऽ हमरा एक बार याद छै बहुत बारिश भेल रहै बहुत सारा बहुत बार हमरा एहना भेलो है जब बारिश भेलौह तऽ ढ़ेर सारा कागजके नाव बनाइके बारिशमे बहेलहुँ बहुत मजा अएलहुँ घरमे सभी डँटलको लेकिन बच्चा हमे रहिऐ तऽ फिरभी ओसभ करिते रहलहुंँ आओर तबियत खराब भए गेलो भए गेलो भए गेल रहै ओकरा बाद एक बारके याद छै जबकि पपा हमरा लए कऽ पपा हमरा लऽकऽ गेल रहै मेला वहाँ जेछै बहुत तरहकेँ एक छोटा छोटा हाथसँ बनलो कपड़ाके गुड़िया गुड्डा सभ रहै तऽ ओ सभ खरिदने रहिऐ बहुत खेललो रहिऐ ओहिसँ